हमको पूरे दिन के लिए पानी की इसलिए आवश्यकता होती है कि जैसे सुबह उठते हैं तो मुँह धोते हैं तो पानी की ही आवश्यकता होती है फिर कहीं से आते जाते रहते हुए तो हाथ धोना भी आवश्यकता है हमलोग के लिए कि ताकि हमलोग को स्वस्थ हमेशा अच्छा रहें इसलिए हमलोग को हमेशा हाथ धोना चाहिए और हमलोग को सुबह ब्रश करते टाइम भी ब्रश करते टाइम भी हमलोग को हाथ धोना मतलब मुँह धोने के लिए पानी की ही आवश्यकता होती है ब्रश धोने के लिए भी पानी की ही आवश्यकता होती है और इसलिए हमलोग को पानी हमेशा के लिए आवश्यकता होती रहती है और हमलोग को पानी भी पीने के लिए भी आवश्यकता रहती है कि हमलोग कहीं पर भी जाते आते रहते हैं तो बाॅटल में भी पानी लेते लिए रहते हैं कि कहीं पर भी प्यास लगेगी तो तुरन्त पानी पी लेंगे कि हम लोग का पानी से कोई पानी पीने से कोई कमी न हो इसलिए पानी हमेशा पीना चाहिए और पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ताकि पानी ज़्यादा पीना चाहिए मनुष्य को आठ घन्टे तक आठ लीटर तक पानी पीना चाहिए लगभग में आठ लीटर तक पानी पीना चाहिए हर मनुष्य को और पानी पीते वक्त हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए खाना खाने के वक्त भी थोड़ा बहुत पानी पी लें और इस उसके बाद एक घन्टा बाद या आधा घन्टा बाद पानी पीना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम न हो और खाना खाते वक्त ज़्यादा पानी का सेवन न करें अब पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रह रहता है और पानी की आवश्यकता बहुत इसके लिए उपयोग में लाई जाती है कहीं पर आते जाते भी रहते हैं तो पानी की बॉटल रख लिए रहते हैं कि ताकि पानी से हम लोग की कोई कमी न हो और पानी पीने के लिए हमलोग को हमेशा पानी का ही उपयोग करना चाहिए और कहीं पर पानी बेकार हो तो आर ओ का पानी उपयोग करना चाहिए जैसे कहीं सड़क पर जा रहे तो प्यास लगे कल पर तो कल का ज़्यादे प्रयोग न करें पीने के लिए पानी क्योंकि कल के पानी से कुछ भी निकल सकता है जैसे कंकड़ उंकड़ भी आता रहता है पानी पीने के लिए तो प्रॉब्लम होती है अन्दर जाता है पेट में तो पानी पीना भी बहुत आवश्यकता है और हमलोग को दिनभर में पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और पानी पीने से बहुत सेहत अच्छी रहती है ताकि हमलोग को पानी पीने से कोई कमी न हो और पानी पीते रहते यानी पीना पीते रहना चाहिए और पानी पीने के लिए हमलोग को कोई मतलब शर्म की बात नहीं है कि पानी न पिएँ और पानी पीना चाहिए बहुत ज़्यादा ही और पानी पीते वक्त कुछ भी मतलब बैठकर ही पीना चाहिए और पीते वक्त खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए ताकि प्रॉब्लम हो पानी पीते वक्त बैठकर पीना चाहिए कि हमलोग को स्वास्थ्य कि अच्छा रहे और पानी पीने में कोई वह नहीं है कि पानी नहीं पिएँ पानी पीने से कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं पानी पीने से अच्छा ही होता है दिनभर में हमलोग को आठ से नौ लीटर पानी पीना चाहिए लगभग हर एक मनुष्य को पानी आठ से नौ लीटर पीना चाहिए पानी ताकि मनुष्य की सेहत अच्छी रहे और उसके साथ ही साथ हमलोग को हर वक्त कहीं पर आते जाते रहते भी हैं तो कुछ हाथ में लगा हो तो तुरन्त हाथ धोना चाहिए कहीं पर आए या गए किसी से हाथ भी मिलाए तो हमलोग को तुरन्त हाथ धोना भी चाहिए उससे क्या होता है कि कीटाणु मतलब कोई कुछ हुआ होगा कुछ लगाया होगा तो कीटाणु उन लोग के पेट में न जाए इसकी वज़ह से हमलोग को जहाँ भी जाएँ लगभग कहीं से आ भी रहे हैं तो हाथ धोकर ही कुछ खाना उना खाएँ और खाना खाते वक्त तो हाथ तो बिल्कुल धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी धोना चाहिए हाथ और खाना खाते वक्त ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाते वक्त कम पानी पीना चाहिए उसके बाद आधा घन्टा या पैँतालिस मिनट बाद हमलोग को जितना मन करे उतना पानी पी लेना है पी लेना चाहिए इसकी वज़ह से हमलोग को बहुत अच्छा रहता है और कहीं से आ भी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं हाथ में गर्दा उर्दा भी कुछ लगा है तो हमलोग को हाथ बिल्कुल ही धोना चाहिए और कहीं से खाना खाने से पहले ही हाथ धोना चाहिए और खाना बनाने से बनाने में भी हाथ धोने साफ़ सुथरा रहेगा तो बेहतर ही रहेगा